हलो हाँ आप कौन बोल रही हैं जी हाँ कहिए अच्छा तो ऐसा करिए आप उनके पेरेंट्स को बुलाइए और उनसे शिकायत करिए वहाँ तो बच्चे बच्चों को समझाएंगे और आप भी यानि उनको पढ़ाते टाइम में अच्छे अच्छे से पढ़ाइए जिसमें बच्चे डरे न प्रेम से और उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर समझा समझाइए कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं करके शिकायत करिए तो हाँ और कुछ मैडम अच्छा हाँ तो हम जल्दी इन आपका यह समाधान कर देंगे बोर्ड नया मंगवा देंगे और टीम को भी देखते हैं जरा उनसे भी बात करते हैं कि सफाई नहीं कर रहे हैं ठीक है ठीक है और कोई समस्या हाँ तो जल्दी उसके लिए भी काम करेंगे कि डेट निकल जाए इक्ज़ाम की हाँ और कोई समस्या है और आगे

हाँ हाँ हम हाँ हाँ हम भी राउंड लेंगे और आप उनके पैरेन्ट्स से भी बात कीजिए और हम भी राउंड लेंगे ठीक है ओके